हँ हमरा अहाँ हम बता दै छी ई जे हमरा गाँवमे छै ने से एगो खेल परीक्षण छै खेल परीक्षण केन्द्र छै समझलियै अहाँ जे वहाँपर अहाँकेँ हम बता दै छी कि वहाँ मतलब हर प्रकारके हर प्रकारके अहाँके हम बतबै छी हर प्रकारके गरीब दलित अमीर गरीबसभ सभ प्रकारके जे बच्चा होइ छै ने से अहाँकेँ बतबै छी वहाँ अबै छै खेलय लेल आ हुआँ हर प्रकारके खेल परीक्षण देल जाइ छै ओहो निःशुल्क एक रुपैआके भी अहाँके दैके जरूरत नहि होत ओ खेल परीक्षण केन्द्रमे जे हमर गाँवमे हइ अहाँ समझलियै वहाँ हम बचपनके टाइममे काफी वहाँ हम टाइम बितबैत रहियै समझलियै अहाँ जे हम अहाँके बोलै छी बहुत ही जादा मतलब टाइम हम वहाँपर व्यतीत करैत रहियै वहाँपर अहाँ एगो चीज आओर देखयके मिलै ओहो कि बहुत ही बड़ा एक खेल परीक्षण केन्द्र हइ समझलियै बहुत ही बड़ा वहाँपर बहुत ही बड़ा खेल परीक्षण केन्द्र हइ जे वहाँपर हर प्रकारके खेल परीक्षण सिखाओल जाइ हइ हर प्रकारके जेना हो गेलै अहाँके क्रिकेट वॉलिबॉल हो गेल बैडमिंटन भए गेल बैडमिंटन भए गेल आओर हम बतबै छी वहाँपर रनिंग भी करवाओल जाइ छै वहाँ फिजिकलके भी ओ फिल्डमे तैयारी अहाँके करवाओल जाइ छै आ हमे बचपनके टाइममे उएहमे जा कऽ हइ ने क्रिकेट खेलैत रहियै उएहमे आ हमर सभ दोस्त आर जे छथिन जेसभ हुएँ खेलै अहाँ हम बतबै छी स्टेडियम मतलब खेल परीक्षण जे छै ने बतबै छी कमसँ कम नहिओ नहिओ तऽ एक बीघा डेढ़ बीघामे ओ ओकर क्षेत्रफल होत समझलियै अहाँ बहुत ही लम्बा फील्ड आ चारू कत्ता अहाँ ई ब भव्य दृश्य छै अहाँ बतबै छी जे चारू कत्ता एकदम गाछ वृक्ष लागल छै पौधा हइ गुलाब फूलके गाछ लागल छै ओहिमे खेल परीक्षणमे हर प्रकारके सुविधा छै अहाँ देखियौ अहाँ बाथरूम मिल जायत अहाँकेँ शौचालय अहाँके मिल जायत अहाँ बतबै छी नल जल मिल जायत अहाँके पानि पियै लेल एकदम स्वच्छ आ एकदम पूरा ठण्ढा अहाँकेँ मिल जायत सभ वहाँपे पानिके उपयोग करै छै अहाँ बतबै छी चारू कत्ता चारू खेल परीक्षणमे ने चारू कत्तासँ से सीढ़ी बनायल छै जे सभ बैठि कऽ ओ ओ फिल्डमे कोनो भी तरहके कार्यक्रम होतै तऽ ओसभ लुत्फ उठा सकलै हन तऽ अहाँकेँ हम बता देली कि वहाँ चारू कत्ता बहुत ही बहुत बड़ा बड़ा जे बिजलीके खंभा गाड़ल छै समझलियै अहाँ बिजलीके खंभा गाड़ल रहै छै आ हमहूँ बचपनके टाइममे हुएँपर टाइम बहुत जादा ही व्यतीतलियै आ अपना हम सीढ़ीपर बैठि कऽ अपन दोस्त वोस्तके साथ खेल खेलय लेल जाइत रहियै बहुत तरीकाके खेल हमे खेललियै हम अहाँकेँ बता दी हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलै छी समझलियै आ हम हमेशा ओपनर बैट्समैन रहली हन ओपनर बैट्समैनके रूपमे हम उतरलियै हन बहुत मैच टूर्नामेंट हम खेललियै हन आ हमरके जे गाँवके जे गाँवमे जे हइ ने खेल परीक्षण केन्द्र वहाँ भी बहुत ही अच्छा अच्छा मैच करवायल गेलकै हन बढ़िआँ विधायकके द्वारा नेताके द्वारा दिग्गज नेताके द्वारा मैच टूर्नामेंट वहाँ करवायल गेलै हन आ हमहूँ अहाँकेँ हम बता दै छी कि हमहूँ क्रिकेट खेलै छी ओपनर बैस्टमैन छी हमहूँ खेल परीक्षण जे हुएँसँ लेलियै हन समझलियै हमर जतेक दोस्त वोस्त छथि सभ खेल परीक्षण हुएँसँ लेलकै हन आओर जे हम अहाँकेँ हम बतबै छी छियै वहाँ बहुत प्रकारके जे आबै छै ने वहाँ इलाकाके बच्चा आबै छै जेना एम्हर हो गेलै ई हो गेलै हमरा गाँवके बगलमे पुरुषोत्तमपुर हइ जस्ट फेन नौखलहाके उत्तरमे हो गेलै खानपुर दक्षिणमे हो गेलै माडू टोल पूरबमे हो गेलै इनमास नगर इसभ गाँवके बच्चा उच्चा जे अपन लोकल छथिन सेसभ हमर फ्रेंड आबै छथिन खेल परीक्षण लेल आ हरदम एकदम खेल परीक्षणमे हर्ष उल्लाससँ सभ बच्चा खेलै हइ अच्छासँ खे परीक्षण लै छथिन